قلم ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم بہت سے چیزوں کو اپنے دماغ میں ذہن میں آنے والی چیزوں کو ہم اس سے لکھ سکتے ہیں اپنی تعلیمی تعلیم میں اور علم میں استعمال ہونے والی چیزوں کو ہم اس سے ایک کسی صفحہ پر لکھ سکتے ہیں اور جس سے قلم کا ایک دوسرا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اسے کوئی بھی کوئی مٹا نہیں سکتا کسی طرح کی دھاندھلی نہیں ہو سکتی اور معاہدات میں اگر لوگ چاہیں تو اگر پینسل وغیرہ دوسری چیزوں سے لکھا جائے تو اسے کسی دوسرے چیز سے مٹایا جا سکتا ہے لیکن قلم سے لکھی ہوئی چیز کو اور اس کی قلم سے لکھی ہوئی تحریر کو نہیں مٹایا جا سکتا اس لیے قلم میری میرے لیے بہت اچھی چیز ہے اس کا انوینشن اور اس کی ایجاد معاشرے کے لیے اور انسائے ایک انسان کے لیے بہت بہترین اور بہت کارآمد چیز ہے قلم سے لوگ اپنی تعلیمی چیزوں کو معاہدات کو اور کوٹ کچہری کی چیزوں کو غرض ہر طرح کی چیزوں کو جو ان کے فائدے کے لیے ہے وہ کسی صفحے پر لکھ لیتے ہیں